जी हाँ हमारा स्थानीय बैंक ऋण म्युचुअल फंड और कार्ड के संबंध में सहायता करता है हमें एक बार म्युचुअल फंड के लिए आवेदन करना पड़ा तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा हमने म्युचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए हमारी बैंक्स में आवेदन किया तो उसका आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल थी तो हमें उसका अनुभव बहुत अच्छा लगा